मा खबर माथो जाखो दा बबे बाजारसिम लाङो होनद' पाटसालायाव दे आंबो बेसरफोरखौनो महननैसो लांफानसै माला लांजायो लांजायो गाबोनफोर लोगो हमलायसै गारिफोरालाय लांगोना मासो

नों आंनियाव फैनो ना आं नोंनियाव थांनांगोन दे फैदो सम लानानै हजोंहाय माबोरै जायो आरो बेलेग गुबुन बेसादफोर फान्नाय गैया नामा

दे मा मा लांगोन थाग थिग खालामखाना दोन दे आंबो मा मा लांनाय जायो नायनोसै दामफोराबा माबोरै थाङो दे लाना थांलायनोसै माथो खालामबावनो

दे दे दे जाबाय दे